एक हज़ार एक बारह हज़ार एक सौ छियासी इकत्तीस हज़ार पांच सौ एक लाख दस हज़ार पाँच लाख पाँच हज़ार